जोङो उन्दै समाव जोबोर खस्तटमोन आरो जोंहा जों उन्दैनि समाव जानाय लोंनायाबो जोंहा एसे कथिन जायोमोन आरो जोङो बिदिनो उन्दै समाव स्कुलाव थांबाबो जोंनियाव स्कुलफ्राव जग्रा बेरेन्सि सियारबो गैयामोन बिदिनो जोङो न'निफ्राय बस्था लाङै लाङै जनानै जोङो फरायहैनो गोनां जायोमोन बिइदिनो फरायनानै जोङो बे एल पि थाखोखौ जों बारनाय जादों आरो बिदिनो बस्तायाव जनानैनो ओमफ्राय एम इ स्कुलाव जेब्ला थाङो जोङो क्लास फाइभआव होनबानि समाव जोंहा जोङो बे सिमला एम इ स्कुलावनो फरायदों आजिखालि बेखौ दा माबा बालिका स्कुल खालामनाय जाबाय बे समाव जों फरायनाय समाव बेयो एम इ स्कुलमोन बेयाव जोङो जग्रा सिटफोरखौ बेयाव मोनहैनाय जादों आरो बिदिनो कस्त' जोङो गोदोनि दिनाव साइकेल गैयामोन जोङो ननिफ्राय जोङो नौता आगोलाव सारे दसतायावसो क्लास जायोमोन ना दानि जुगावसो नौतायाव जायो आगोल जोङो बिदिनो न'निफ्राय सारे आदथा नौतायाव थाबाय थाबाय फैनानै जोङो फरायनो गोनां जायोमोन ओमफ्राय जेब्ला हाइस्कुलाव मोनो बिदिनो जों सिमला हाइस्कुलाव फरायनाय जादों बिदिनो थाबायनानैनो जोङो आं आंनि बेलायाव बुंदों आरो आं बिदिनो थाबायनानैनो माबा स्कुलाव फैयै फैयै मेट्रिक पास जाबोदों आरो ओमफ्राय जेब्ला जोङो मेट्रिक पास जाखाङो होनबा आङो माबायाव जाला कलेज खुलिबायमोन ओमफ्राय बेवहाय जोङो फरायहैदों आङो ओमफ्राय बिदिनो जों गामियाव आंनि लोगो सासेबो गैयामोन आरो बिदिनो आङो जालायावबो थाबाय थाबाय होनबानि समाव जोंहा न'खराबो दुर्बल बेयाव साइकेल गंसेबो गैयामोन आरो आं साइकेलबो सालायनो रोङामोन ओमफ्राय थाबायनानै थांनानै बै सिमला गामियाव हारसा गामियाव आङो थारमाने बर' फरायाखैमोन आरो बर' मिडियाम नङामोन आंना एसामिस मिडियाममोन आङो दा बे सिमला गामियाव सासे मास्टारनि फिसाजो दंमोन बेयाव हिनजावसा बेयाव आङो सानैजों जमा जानानै माब्लाबा आं बिसोरनाव दसे नेहैयो बिदिनो आरो जोङो थाबाय थाबाय सातथायावनो थांखायोमोन आरो जोङो थाबायनानै थांनानै बिदिनो बे समाव जोंनि समाव साइकेलानो हौवासाफ्राबो गैयामोन बिसोरबो बे थख्लाखुसियावबो जोंहा लोगो दंमोन हौवासा जोंनिनो लोगो बिसोरबो जमा जमा जोङो थाबायनानैनो जाला कलेजाव थाङोमोन आरो ओमफ्राय माब्लाबा फैनाय समाव थाकथिक बास मोनोबा बिदिनो बे समाव बासआबो थाइसे माब्लाबा देर थाखा बिदिल'मोन आरो भारायाबो ओमफ्राय बिदिनो जों फैयोमोन आरो बिदिनो खस्त' फरायबोदों आरो जोङो गोदो बिदिनो माबाखौ कलेजखौ जाला कलेजावनो फरायनाय जादों